ہمارے لکھنے کا عمل یعنی دلچسپی زیادہ تر ڈرامہ میں ہے ہم نے اپنے ایم فل کا مقالہ بھی ڈرامہ اور عورتوں کے تعلق سے ہی لکھا ہے اور ہماری عادت ہے کہ ایک بار لکھتے وقت پہلے پینسل سے لکھنا ہوتا ہے اس کو نظر ثانی کرنے کے بعد پھر اس کو دوسری بار ہم پین سے اپنے دوسرے کاپی پر اتارتے ہیں اور ہمارے زیادہ تر ہم نے ایم فل آغا حشر کاشمیری کے ڈراموں پر کیا ہے جس میں نسوانی کردار کے تعلق سے تو ہمیں زیادہ تر ہزلیہ عبارت شعر تو ہم لکھتے نہیں نثر ہزلیہ ہی زیادہ ہم لکھتے ہیں اور بولتے بھی ہیں اور لکھتے وقت ہم مشورہ کیا لینا لکھنے کے بعد کسی سے ہم چیک کرا لیتے ہیں